ہیلو وعلیکم السّلام کیا آپ فروٹ سیلر بات کر رہے ہیں دراصل مجھے کچھ فروٹس چاہیے کیا آپ کے وہاں مل جائیں گے اچھا سب سے پہلے تو آپ ہم کو یہ بتائیے کہ آپ کے وہاں کون کون سے فروٹس مل جائیں گے تو مجھے آم اور کیلا چاہیے اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے وہاں کون اچھا یہ بتائیے کہ وہاں آم اور کیلا مل جائیں گے جی بالکل تو دو کلو آم اور دو کلو کیلا پیک کر دیجیے یہ بتائیے کہ اِن کے کتنے پیسے ہوئے یہ پھل اتنے مہنگے کیوں ہیں

جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ پھل اتنے مہنگے کیوں ہیں جی جی جی پھر بھی اگر آپ تھوڑا اِس میں کمی کریں تو زیادہ بہتر ہوگا نا اچھا ٹھیک ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے پھر میں آ رہی ہوں دس منٹ میں آپ یہ پھل رکھے رہیے اپنے پاس میں آ کے لے جاؤں گی ٹھیک بالکل شُکریہ شُکریہ شُکریہ شُکریہ السّلام علیکم